हाँ जी बोलिए हाँ मिल जाएगी आइसक्रीम कौन सी लेकिन कौन सी चाहिए आइसक्रीम दो वनीला कौन सी वाली चाहिए देखिए आप बताइए कौन से पैकिंग में चाहिए हाँ हाँ फ़ैमिली पैक चाहिए आपको वनीला दो चाहिए बड़े डिब्बे फ़ैमिली पैक फ़ैमिली पैक चाहिए ठीक है और कौन से वाले चाहिए बटरस्कॉच के भी फ़ैमिली पैक चाहिए आपको तो उसमें मेरे पास दो ही हैं फ़ैमिली पैक हाँ तो उसमें ब्रिक दे दूँ ब्रिक चल जाएगी तो ठीक है देखिए बटरस्कॉच जो पड़ेगी आपको फ़ैमिली पैक वो पड़ेगी तीन सौ अस्सी रुपए है न और जो और वनीला जो है वो पड़ेगी आपको तीन सौ साठ रुपए तो अब आपने जो मेरे को बताया है वो वनीला दो चाहिए आपको फ़ैमिली पैक

अच्छा तो ठीक है तो आपको बटरस्कॉच के दो फ़ैमिली पैक हो गए तीन सौ अस्सी जो मैंने बताया था है न और वो तीन सौ तीन सौ अस्सी बटरस्कॉच और वनीला तीन सौ साठ नहीं नहीं नहीं नहीं बटरस्कॉच के फ़ैमिली पैक तीन सौ अस्सी का एक आता है हाँ ठीक है तो मैं दो वनीला कर देता हूँ ठीक है बटरस्कॉच दो कर देता हूँ बाकी मैं आठ ब्रिक कर दूँ छोटी ब्रिक हाँ हाँ वो एक सौ बीस रुपए की है ठीक है न तो मैं उसको आठ कर देता हूँ है न और वनीला हाँ वनीला दो ही मिलेंगे आपको वनीला दो मिल जाएँगी और बटरस्कॉच वनीला दो फ़ैमिली पैक और बटरस्कॉच दो फ़ैमिली पैक और आठ आपको बटरस्कॉच ब्रिक बड़ी ठीक है ठीक है ठीक है ओके